गुड मॉनिन्ग मैम मैम मेरा पर्स गुम हो गया है आए थे प्लीज़ मैम मेरी हेल्प कर दीजिए आप ज़रा सा मैम यही एडमिशन के लिए आए थे ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे तो वह मैम बोली कि अभी थोड़ा टाइम है आपको मिलने बैठ जाइए दो मिनट वहीं बैठे हुए थे इसके बाद प्यास लगी थी तो चले गए पानी पीने एक लेडीज़ बैठी थी मैंने कहा पर्स देखते रहिएगा मैं बस दो मिनट में आ रहें जब तक आएँ वह लेडीज़ भी गायब थी पर्स भी गायब था मैम उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे पैसे थे और चाभी थी मैम और मेरा आई डी कार्ड था जी मैम हाँ जी मैम एक बार ना अनाउंस कर दीजिए कि ब्राउन कलर का पर्स यदि किसी को मिला तो दे दें या जो लिया भी उसे कह दीजिए भाई पैसा वह लेना चाहता हो तो हाँ जी जी जी मैम नहीं मैम मैं लेकिन लेकिन क्या करें मेरा डॉक्यूमेंट्स उसमें था इसीलिए मैम ज़रूरी है क्योंकि अडमिशन फ़िर नहीं होगा मैम आपके यहाँ

जी मैम हाँ मैम जो मैम लिया होगा पैसे जी जी जो लिया होगा पैसा के लिए लिया होगा पैसा निकाल लें मेरा डॉक्यूमेंट दे दें जी सॉरी मैम जी मैम जी जी मैम नहीं मैम अब ध्यान रखेंगे मैम हम भी दो चार लोगों से पूछ रहें

अच्छा जी जी मैम जी मैम एक बार एनाउंस कर दीजिए मैम तो कम से कम जिसके पास है नहीं मैम हाँ हाँ नहीं मैम जैसे यहीं मैम यहीं पर हाँ जी जी मैम मैं काउन्टर पर लिखवा दे रही मैम एड्रेस और अपना फ़ोन नम्बर सब लिखवा दी हाँ जी जी जी मैम है हेल्प कर हाँ रिक्वेस्ट है मैम हेल्प कर दीजिए ठीक है ओके मैम थैंक यू मैम